साढ़े जम्मू च बड़े सारे थियेटर न बड़े सारे थियेटर न उत्थें जित्थें अस फिल्मां फुल्मां दिक्खी सकने न जियां कि अपना होई गेआ केसी थियेटर होई गेआ राज थियेटर होई गेआ सलाम थियेटर होई गेआ ऐ अपना ओह् होई गेआ अपना केह् आखदे उसी वेवमॉल च जन्ने अस केईं बारी फिल्म फुल्म दिक्खने ई बड़ी सारी फिल्मां दिक्खने होन्ने ऐं केईं केई ऐसियां फिल्मां होंदियां कि हिन्दी बिच्च दिक्खने होन्ने अस केईं केईं इग्लिश बिच्च डोगरी आह्ली गीह्टियां फिल्म दिक्खी इक बारी डोगरी च ते बड़ा शैल रोल कीते दा हा बड़ा मज़ा आंदा जिसलै अपनी भाशा बिच्च अस जेल्लै दिक्खने होन्ने फिल्म असेंगी खुशी होंदी कि साढ़ी बी भाशा इक मतलब शैल इक फिल्म अवा दी ऐ ओह्दी थियेटर च लग्गी दी फिल्म हैं कि मेरे मेरे इ'यां हून इस बारी पिछले बड़ियां सारियां फिल्मां आंदियां रौंह्दियां अपना दंगल होई अपना दंगल होंदी ठीक ऐ फ्ही होर होर होई गेआ डल लेक होई गेआ अपना केह् आखदे सिनमा होई गेआ जियां अपने मानसर लेक पर जेइयै लोक मूवी बनांदे सिनमां होई गेआ ठीक ऐ बक्खरे बक्खरे जगह् जाइयै लोग अपनियां अपनियां फिल्मां बनांदे एह् करदे बो करदे फिल्मां फुल्मां पूरे अस दिक्खने जन्ने होन्ने वेवमाल च जन्ने होन्ने दिक्खने ई में दिक्खी ही वेवमाल च केह् आखदी उसी अपनी कृश थ्री दिक्खी ही दंगल दिक्खी ही बड़ियां फिल्मां बड़ियां सारियां फिल्मां असें दिक्खियां कि हां सब तो पैह्ली फिल्म में जेह्ड़ी दिक्खी ही ओह् गज़नी फिल्म ही बड़ा मज़ा आया हा पैह्ली बारी जदूं निक्का होंदा हा जदूं गेआ हा दिक्खने ई ओह् बड़ा मज़ा आया हा विलन दिक्खियै असें गी संतुश्टी होई ही पैह्ली बारी गे हे थियेटर च लोग न्हेरा होंदा जिसलै अवाज़ गाने गूने सुनचदे में केईं बारी ओह् बी दिक्खी अपने लाईव शो चलदे न डोगरी जेह्ड़े अपने थियेटर करदे लोग में ओह् बी दिक्खे दे हैं गीट्टियां फिल्म आई ही बड़ी बड़ी शैल ही ओह् बी दिक्खी